स्कूल के छात्रों को कला का एक पीरियड होता था जब हम छोटे थे तो हमारा एक कला का पीरियड होता था उसमें हमें अच्छे अच्छे कला बनाना सिखाते थे पहले जब हम छोटे थे तो हमें एक बुक मिलती जिसमें आम सेव केला भालू इत्यादि जानवर फल फूल पेड़ सब बने होते थे सिर्फ उसमें हमें पेंसिल से उसके ऊपर चलाना था फिर जब हम धीरे धीरे अगले क्लास में पहुँचे तब हमें बोला गया कि एक ड्रॉइंग बुक ले लीजिए जो खाली हो उसमें आम का चित्र बनाइए तो अमरूद का चित्र बनाइए रोज़ हम लोग को होमवर्क मिलता था हमने बा हमने कागज़ के बहुत सारे जैसे बहुत सारे चीज़ भी बनाया है जैसे कि नाव बनाते थे और प्लेन बनाते थे मेंढक बनाते थे गन बनाते थे और अपने दोस्तों के साथ खूब मस्ती करते थे